क'क्राझार जिल्लायाव गाहाय सोलोंथाइ फसंथानफोराव जोंनि ओनसोलाव थानाया जाबाय सेन्ट एनट'निस इंग्लिस मेडियाम हाई स्कुल ब्लुमिं बार्ट स्कुल शंकरदेब भिध्या निकेटन हाई स्कुल लिटिल स्थार इंग्लिस मेडियाम हाई स्कुल फोरानो मख'जाथाव आरो दं सोलोंथाइ लानाया इंग्लिस मिडियामैनो दङ आरो बेयाव गावबा गाव लेंगुवेज एबा राव हिसाबै बर' बाङालि हिन्दी एसामिस आरिफोरखौ मोनफानो हायो फरायसालिफोराव बेसेनफोरा बेसेन होथावनाय हायो मानोना बेयाव बेसेनफोराबो सोलोंथाइ लायै सोलोंथाइ थिगैनो एबा गेजेरावनो दं सुबुंफोर मोजां मोन्नो हानाय आयदाफोरा जाबाय इंग्लिस मेत्स साइन्स ससेल साइन्स जेनेरेल साइन्स इनभारमेन्टेल साइन्स हिसटरि बर' आरिफोरानो गाहाइ